सिंधी असांजी मिठड़ी ॿोली आहे असां वॾा सिंधी वॾा नंढा सभु सम्पिने रहंदा आहियूं भेदभाव कंहिं में कोन रखंदा आहियूं असां गुजरात में रहंदा आहियूं नंढपण खां गुजराती स्कूल में पढ़ंदा आहियूं त थोरी घणी गुजराती भाषा त असांखे सम्झ में ईंदी आहे अने असां सभु सम्पी करे रहंदा आहियूं सिंधी असांजी मिठड़ी ॿोली आहे अने सिंधी गुजराती सां सभु सम्पी करे गांव में वेंदा आहियूं ख़रीदी करणु त पाण हिकु ॿिए खे सम्झी सघंदा आहिनि ईअं ॻाल्हाईंदा आहियूं भाॼियूं वठणु वञूं त अने मूंखे बि गुजराती ऐं सिंधी में थोरी घणी सम्झ अचे थी अने असां गुजराती गुजराती सिंधी सभु सरखा सम्पी करे रहनि भेदभाव कोन रखंदा आहियूं सम्पी ने रहंदा आहियूं अने गुजराती खे बि हाणे सिंधी भाषा थोरी घणी सम्झ में अचे थी गुजराती अचे थी अची आहे असांजो वहिंवारु आहे हलणु चलण जो तीअं ईअं असांखे सम्झनि था तीअं असां बि हिननि खे सम्झूं था गुजराती मूंखे बि अहिड़ो न लॻिणो खपे की भई सिंधी गुजरात खां गुजरात जो बि न गुजरातण खे बि उन खे ईअं न लॻिणो खपे की सिंधी भाषा ईअं बि असां सारा ई असां जहिड़ी भाषा थोरी घणी सम्झणु सिखी लॻिया आहिनि ने